हमारे क्षेत्र में रोज़गार को बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे समाज में क्या है कि रोज़गार कुछ भी नहीं है और पॉपुलेसन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रोज़गार कुछ मिलता ही नहीं है सिर्फ़ पॉपुलेसन पॉपुलेसन हम लोग के यहाँ पे कुछ सिर्फ़ एक खेती को छोड़ के बाकी कोई भी रोज़गार ही नहीं है और हम लोग को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है गाँव समाज की बात सुनना हम लोग पढ़ लिखके ऐसा इधर उधर भटकते रहना तो बहुत सारी चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है और ये स चुनौतियाँ हम लोग के लिए का मतलब कॉम्पेटीसन की तरह है के हम लोग इससे बाहर ही नहीं निकाल पाते कुछ क्योंकि कुछ रोज़गारी नहीं है यहाँ पे रोज़गार के मामले में जीरो है कुछ यहाँ पे सिर्फ़ खेती करना और खेती से अभी खेती भी ऐसा हो रहा है कि उसे जीवन यापन नहीं हो सकता और जीवन यापन करने के लिए हम लोग सिर्फ़ खेतिया पर आत्मनिर्भर नहीं रह सकते और इसके लिए हम लोग बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे कोई फ़ैक्ट्री नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है तो बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हम लोगों को गाँव समाज की बात सुनकर कि अगर गाँव समाज ये बोलते हैं देखो इतना ज़्यादा पढ़ लिख लिया है और भटक रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है तो बहुत सारा चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है उसमें से तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो पढ़ लिख लेते हैं तो वो अपने से जूनियर बच्चे को पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने से वो जो सौ दो सौ रुपया पाँच सौ रुपया मिलता है उससे अपना ट्यूसन फ़ीस उससे अपना एजुकेसन उससे अपना हर एक चीज़ की सुविधा अपना निकालते जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं अगर अगर महीने का देखेंगे तो पाँच हज़ार दस हज़ार रुपया इनकम कर लेते लेकिन उससे क्या होने वाला है उससे कहीं ज़्यादा गाँव में पढ़ाई लिखाई में अपना खर्चा हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाकर के कहाँ तक अपना रोज़गार निकाल सकते हैं क्योंकि अगर कोई देखो यहाँ पे पढ़ लिख के ग्रेजुएसन कर लिया ये कर ले लेकिन कुछ भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं है रोज़गार ही नहीं है अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं सुविधा ही नहीं है यहाँ पे गाँव में तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये चुनौती हम लोगों के लिए एक सर दर्द की तरह हो गई अगर ये सर दर्द इतना हो गया है कि कोई रोज़गार नहीं हम लोग का सरकार भी ऐसा ही घूमता रहता है सरकारी भी कोई इसका मतलब अफ़सर कोई मतलब ये नहीं करते सरकार भी को देख लो तो वो अपने मतलब से रखते हैं कुछ युवाओं को जब इलेक्सन के टाइम में आकर के थोड़ा बोलते हैं हाँ हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा लेकिन बहुत तरह का चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम लोग को अपने मातृभूमि को छोड़ के शहर में निकलना पड़ता है मातृभूमि हम लोग सोचते हैं यहाँ पे हम लोग युवा हैं अपने गाँव के लिए कुछ करेंगे मातृभूमि और कर्मभूमि को एक ही बनाएंगे लेकिन यहाँ पे हम लोगों के लिए एक सपना सपना ही रह गया मातृभूमि के तौर पे हम लोग यहाँ पे आते कर्मभूमि हम लोग को या ऐसा लगता है ऐसा हम लोगों को स्पष्टत दिखता है कि यहाँ पर कर्मभूमि है ही नहीं ये मेरा कर्मभूमि के लिए आदमी कहाँ पे जाते दिल्ली जाते हैं मुंबई जाते हैं बेंगलूर जाते हैं अलग अलग शहरों में जाते हैं वहाँ पे धक्का मुखी खाते हैं फिर यहाँ पे तो बहुत तरह के सामना का चुनौती करना पड़ता है उसका बात सुनो ये करो तो बहुत सारे सामनाओं का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हम लोग के लिए एक सर दर्द की तरह हो गया यहाँ की सरकार भी काम नहीं करती यहाँ की सरकार भी को देखेंगे तो बस अपने अपने में लगी है अपनी जेब भरने में लगी है तो और क्या बताएं हम लोग को मतलब एक कुछ कहा नहीं जा सकता इतना हम लोगों के लिए मतलब चुनौतीपूर्ण है इतना तो कॉम्पेटीसन अगर यू पी एस सी का भी आदमी तैयारी कर ले तो उसको भी अपने शहर में बैठके नहीं कर सकते इतना हो गया है अपने शहर में बैठके कुछ भी नहीं कर सकते अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे बैठके यहाँ पे बैठके अच्छे से एजुकेसन प्राप्त नहीं कर सकते यहाँ पे यहाँ पे इतना सारा सुविधा नहीं है कुछ भी करने के लिए